मैं अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करता आया हूँ ये सोशल मीडिया वॉट्सअप और फेसबुक होते हैं यहाँ मैं इसलिए करता हूँ तो इससे मुझे मुझसे परिचित लोगों को कहा हूँ क्या कर रहा हूँ इसकी जानकारी रहती है मुझे भी अपने फॉलोवर्स का पता लग जाता है साथ ही कुछ रोचक कामेंट्स आने पे मुझे जो सजेशन मिलता है उससे जीवन में सुधार लाने की भी गुंजाइश बनी रहती है और हम अपने उद्देश्यों को भी कुछ इन माध्यमों से पूरा कर सकते हैं ऐसा मेरा मानना है इसलिए मैं तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करता हूँ